हॅलो तुमचे कडेन कुर्ता सॅट्स आसतले म्हाका मात्शे कॉटन सद्याक ट्रँडींग जे डिजायन आसा ते दाखयता हय पूण हे ऑल्ड जाल्यात दुसरे पॅर्टन दाखय ना ते पूण खूब जाणांनी घातलले म्हाका अशे नीव जाय युवनीक ना ना ना गोल नाका मात्सो वी कट आसलेलो फाटल्यान मात्शे बॅकलस आसलले बी दाखय कितल्यानचान स्टार्ट जाता तुमचे सॅट कमीचे ना पोवया दाखय पोवया आसा बरें पूण म्हारगातले दाखय पोवया दोन तीन डार्क ग्रीन म्हजे कडेन डार्क ग्रीन खूब आसा आनी दुसरो दाखय रेड बीन रेड बी आसल्यार पय भ मात्शे हांव अशें लग्नाक गेले की सगळीं म्हाकाच पयत रावतली असो हें ना ना इतलो झग झग नाका कमी कमी झग झग आं तुमचे कडेन सगळे झगझगूच आसा आसूं तर सॉरी आं तुमका इतले काडपा लायले हांव वयता नाल्या हां बरें बरें